आङो नोंथांनि गारिखौ बङाइगावआव थांनो थाखाय रायलायदोंमोन दा बा बङाइगावसिम थांनायनि बेसेनखौबो नोंथांजोंनो रायलायखादोंमोन नाथाय दायो नोंथांनि ड्राइभारा नोंथांजों रायलायखानायनिफ्राय बांसिन बेसेनखौ बिदों बेनिखायनो दा आङो नोंथांनिसिम मोनसे अजद दैथायहरनाय जादों जाहाथे बे ड्राइभारा आंजों आरो नोंथांजों रायलायखानाय बेसेननिफ्राय बांसिन आंनिफ्राय रांखौ लानो मोना